जी मैडम हलो ॿुधायो न हलो हा जी जी ॿुधायो कहिड़ो कमु अथव जी हा हा हा हा त गार्वमेंट जो जाम इस्कीमूं हूंदियूं आहिनि मैडम त उहो तव्हांजे जीअं बिजनेस प्रपोसल कहिड़ो आहे हुनजे हिसाब सां उहो कहिड़ी इस्कीम में तव्हांखे लोन मिली सघंदो आहे इएं ॿुधाईंदासीं तव्हांखे अच्छा जीअं तव्हां बचति घटि वग़ैरह जीअं तव्हां चओ हा जी जी अच्छा हा हा अच्छा तव्हांखे गार्वमेंट खे जेकी स्पीक आहे जीअं मुद्रा योजना आहे या सीड केपीटल आहे हुनजे त हिते तव्हांखे लोन मिली सघंदो आहे पर हुन लाइ तव्हांखे डाक्यूमेंट सभु समिट करणा पवंदव तव्हांजो कहिड़ो स्टार्टअप अथव घणा तव्हांजो बिजनेस हलंदो ऐं तव्हांजे ई मन घणनि माण्हुनि खे तव्हां एंपलाएमेंट था ॾियो घणनि माण्हूनि खे कम कम था ॾियो हे सभु तव्हांखे डीटेल्ड ॾियणा पवंदा ऐं हिनखां गॾु तव्हांखे पंहिंजा डीटेल पर्सनल जीअं आधार कार्ड थियो बैंक पेन कार्ड थियो इहे सभु डाक्यूमेंट बि ॾियणा पवंदा त पोइ पहिरां बैंक ॾिसंदी की तव्हांखे लोन एलिजीबलिटी आहे की न आहे अगरि तव्हां एलिजीबलिटीअ में ईंदव लोन जे त पोइ तव्हां खे उहो लोन मिलंदी लोन फेसेलिटी तव्हांखे उहो मिली वेंदी

हा लॻभॻि अठ ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि जीअं तव्हांजो लोन शेंशन थींदो त लोन शेंशन थियण खां पोइ डिस्बर्समेंट लाइ जीअं प्रोसेस थींदो आहे त मिनिमम ॿ ॾींहं खां वठी अठनि ॾींहंनि जे विच में हो थी वेंदो आहे लोन माना तव्हांजे अकाउंट में पैसा अची वेंदा पोइ जीअं तव्हां पोइ उनमें कढाए सघंदा आहियो जी ई एम आई सिस्टम रहंदो आऊं तव्हांजो इंट्रेस्ट जेको रेट हूंदो उहो ईअं घटिजण वारो हूंदो आहे रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम जेको अॼुकल्ह हले थो उन सिस्टम जे हिसाब सां तव्हांजो एट प्रेसेंट लॻभॻि अगरि तव्हां स्टार्टअप कैपीटल वठो था ऐं उहो बि वूमेन कैटेगरी में त लॻभॻि अ अठु परसेंट अठु पॉईंट पंजवीह टका तव्हांखे ब लॻंदी व्याजु जी हा जी न ज़रूरी न आहे तव्हांजी डाक्यूमेंट जे असां ॾिसंदासी तव्हांजी केतिरी बिजनेस जी ग्रोथ थी थी सघे ऐं हुनजे हिसाब सां पोइ असां बैंक जेकी आहे ब बैंक जा माण्हू डिसाईड कंदो की तव्हांखे लखु मिलंदो या लख खां घटि मिलंदो एक्जेक्ट असां पहिरों ई न ॿुधाए सघंदा की तव्हांखे लखु रुपिया भाई शेंशन थींदा त तव्हां जा सभु डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन थींदी पहिरों उनखां पोइ तव्हांखे शेंक्शन अमाउंट पोइ ख़बर पवंदी जी थैंक्यू थैंक्यू